कुझु ॾींहं पहिले मां कननि जा झुमका वरिता हुया त उहे मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि उन जो कलर रजक यानी कि चांदीअ वांगुरु हुयो पर उहे एडा सुठा लॻंदा आहिनि कि मुंहिंजी हर हिक कपिड़नि सां जेके बि मां कपिड़ा पाईंदी आहियां न उन सां मैचिंग थी वेंदा आहिनि त इन जे करे उहे मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं उहे ॾाढा एडा कोई भारी बि न आहिनि कि मां उन खे सिर्फ़ु शादी पार्टीअ में ई पायां मां उन खे रोज़ जी ज़िंदगीअ में बि पाए सघंदी आहियां ऐं मां ॿियनि खे बि ईअं सलाह ॾींदमि कि उहे आहे न इन टाइप जा घुराइनि ऐं पाइनि त उन्हनि खे ॾाढो सुठो लॻंदो